हेलो देखिए मेरा जो बेगूसराय है अभी से दस साल की देखते हैं स्थिति अब की स्थिति देखते हैं बहुत बदलाव है पहले जो था तो रोड की स्थिति बहुत ही खराब थी जगह जगह पर टूटी हुई रोड थी और एन एच यहाँ तक कि एन एच जो था वह भी टूटा हुआ था रोड टूटने के कारण गाड़ी का एक्सीडेन्ट हो जाता था गाड़ी गाड़ी टकरा जाती थी मृत्यु दर रोड एक्सीडेन्ट की बहुत बढ़ गई थी बहुत सुविधा हुई इसके लिए मृत्यु दर कम हुई क्योंकि हम जल्दी से पहुँच पाते हैं डॉक्टर के यहाँ या एक्सीडेन्ट वग़ैरह भी कम हुआ रोडों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कई तरह की सुविधा दी है रोडों पर और रोड अच्छी हो गई है

वह ख़र्चे हैं वह कम हो जाता है हमारा जो हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में जल्दी पहुँच पाते हैं और तेल पेट्रोल भी कम ख़र्च होता है हाँ यह चीज़ जो ज़्यादातर नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ जो नौज़वान हैं वह गाड़ी ज़्यादा तेज चलाते हैं जिसके कारण कि एक्सीडेन्ट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है इसके लिए है कि कम स्पीड कम होनी चाहिए जगह जगह पर ट्रैफ़िक होनी चाहिए ताकि पुलिस उसको हाँ यह बात आप सही कहे हाँ हाँ यह होना चाहिए गार्जियन को होना चाहिए आप बहुत बढ़ियाँ बात बोले हैं

हूँ जय हिन्द